हमरा सभके सुपौल जिलामे एक परसरमा गाव छै जहाँ कि हमरा सभके सुबिधा पहिले नहि रहै केक लाबै के ककरो जन्मदिन छियै सुपौल जा कऽ लाबऽ पड़ैत रहै लेकिन आब परसरमा गाव मे आर के डोट कोम करिक एगो केक ए एप आबै छै जाहिसँ केक हमरा सभके बहुत सुबिधा छै घर पर समय पर पहुँच जाइ छै केक भी बेहतरीन रहै छै जे कि हमरा सुपौल के सौख नहि छै सुपौलेसँ जा कऽ हम केक लियै तऽ हम जब भी केक मँगाबै के छै तऽ परसनमेसँ लै छी आब तऽ पहिने केकेटा दैत रहै लेकिन आब मिठाइ सभ भी दय लगलै पिज्जा भी दै छै ओहि सभके डेकोरेट भी करि दै छै जब बोलेबै डेकोरेट करै लए तऽ जादासँ जादा केक ही मंगाबै छियै तऽ बहुत ही बेहतरीन रहै छै केक एहि मे कोनो नहि छै आब एहिसँ बढ़ि कऽ सुबिधा कोनो नहि होना चाही गाव शहरमे पहिने नहि रहैत रहै आब ओहो होइ छै हमरा सभके